देखिए व्यवसाय के संचालन के लिए जो उद्यम है वो चार मुख्य प्रकार से काम करते हैं इस में अपन एक देख लें वित्त व्यवस्था है दूसरा है उत्पादन है तीसरा है विपणन है और चौथा है कि मानव संसाधन किस तरीक़े से मिलता है तो ये चार तरीक़े को मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से देख रहा है वित्त व्यवस्था का संबंध व्यवसाय के संचालन के लिए उसका वित्त जुटाना उसका सही उपयोग करना इस तरीक़े से है और उत्पादन से अपन क्या समझ रहे हैं कि कच्चे माल को बनाना और सेवाओं को उत्पन्न करने से है तो ये सब तो हम समझ पा रहा हैं लेकिन इसकाे मध्य प्रदेश कर कैसे रहा है कि अपने जो विभिंन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण दे कर सहायता दे कर उद्यमीय जो हैं यानी जो व्यवसायी हैं उनको तैयार कर रहा है स्थानीय संसाधन है उसका सही उपयोग कर रहे हैं समय समय पर तकनीकी मदद ले रहे हैं कई जगह से ऋण आदि उपलब्ध करा रहे हैं सरकारी कार्यक्रमों की सूचना समय समय पर पहुंचा रहे हैं और जो सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं उनके विकास पर मध्य प्रदेश ज़्यादा ज़ोर दे रहा है ताकि स्वरोज़गार को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके